पेट्रलनि बेसेनाथ' जोंखौ गोबां गोबां गोहोम खोलैगासिनो दङ आथिखालनि मुगायाव दाम माखासे जिनिस मुवा बेसादफोरा बारायलांनायजों लोगोसे पेट्रल दिजेलनि बेसेनाबो बारा जालांदों बेनिखायनो जोङो पेट्रल दिजेलखौ जोङो गोसो बायदि बाहाय गारिफ्राव सोनानै जों बाहायनो हायाखै मानो होनब्ला सिगांनि समाव जोङो बाजि दजिआव पार लिटार मोनोमोन दायो फैबाय जोंहा जौसे रांखौनो हमना ला सापज बेखायनो जोंहा हान्थिनाय लामाफोराव उसुबिदा जागासिनो दङ जोंहा बेखायनो जोंहा पेट्रलफोरखौ खम समाव मोनोब्ला जोङो गोसोबायदि हान्थिनो हायो बेमार आजार खुरमा बाय बाहागि बायदिसिनाफोराव जोङो आलासि उलासि जानो थांबा बेमार आजारफोर लांनो गोनां जायोबा बाइकफोरजों गारिफोरजों लांनो गोनां जायोब्ला पेट्रलनि थाखाय जों जिंगा सिनो गोनां जायो मानो होनब्ला पेट्रलनि बेसेना बांनायनि सायाव बांगासिनो दङ बेखायनो जोंहा सादारन सुबुंफ्राबो पेट्रलनि थाखाय गोबां बेसेन बारायनायनि थाखाय जोंहा गारि सालायनायाव जोङो उसुबिदा मोनो उसुबिदा जानायनि थाखायनो जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनांफोर थालाङो खायसेया कलेज स्खुल बायदिसिनाफोराव थांनो गोनां जायोब्ला जोंहा पेट्रल दिजेलनि थाखाय जोंहा न'खराव गोबां पेट्रल दिजेल बायनो थाखाय जोंहा न'खराव फैसा रांनि आंखाल जायो आरो बेखायनो खायसेया जोंहा साइकेलफोरजोंबो हान्थिनो गोनां जायो मानो होनब्ला पार दे जोंहा हानद्रेद थाखा पार लिटार बाहायनो गोनां जायोब्ला जोंहा न'खराव माखासे खामानि मावनो गोनां एबा बाहायनो गोनां बेफोर बुस्थुफोरा जोंहा बेफोरबायदि थाव सोनाय थाव बायनायफोरावनो जोंहा थाखा फैसाफोरा थाङोब्ला जोंनि मा होनना बुङो जोंनि बाहायनाय जिथु बाहायनाय बेफोर जोंहा बहुद गोहोम खोख्लैलाङो बेनिखायनो जोंहा मा होनो बेफोरनि बेसेनफ्रा खम जालांनायबा मोजां जागौमोन आरो लोगोसे पेट्रल दिजेलनि दामा बारा जालांदोंब्लाबो खायसेया नाथाय गोबां गारि बायनायखौ नुदों बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबां गारि बांदों बे हिसाबै जोंनि पलिउसन एबा आबहावाफ्राबो जोंहा इसे गाज्रि जालांदों नाथाय दायो नैबे गोनोखो मुगायाव जोंहा जों मबाइल बायदिसिनाफ्राव नायनानै नुयो बा बे पेट्रल दिजेलजों खारनायनि सोलाय गुबुन थाव दिहुननानै आबहावाखौ मोजां गुबुंले खालामि जों थाव दिहुननो बेखौ नाजाबाय थादों होनना जों खोनानो मोन्दों मबाइलफ्राव जोङो नुनाय जादों पेट्रल दिजेलाथ' गोबां आबहावाफोरखौ गाज्रि खालामखायो बे नोंखागौखा मानो होनोब्ला बेनि खामनाय खामनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावा आरो बायदि आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामनानै बेमार आजारफोरखौ खालामनाय जायो बेफोरो सैथो बाथ्राखा जों बेखौ बुजिखानांगोन मानो होनब्ला खामनाय मुवा एबा बेसादफ्राव गोबां माबा बिजानु बुस्थु थायो जों बेखौ फ्राय मिथिना मोननाय जायो आरो बेखायनो जोंहा खायसे सुबुंफ्रा जोंनि बे बिगियान मुगायाव बे गोनोखो मुगायाव बे पेट्रल थाव बाहायनाय बेखौ जोंहा गारनानै गुबुन थाव मुवा बेसाद दिहुननानै जों गारिफोराव सोनानै सालायनो हानाय आबहावाखौ गाज्रिनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय बेफोरखौ दानि गोनोखो मुगायाव नाजाबाय थादों होनना जों खोनादों निस्सय बियो जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो